हॅलो हय हय कोण उलयता अच्छा अच्छा

अच्छा ओके ओके हां ना पूण तुमचो थिसीस म्हणजे खंयच्या हाजेर आसा खंयच्या टोपीक आसा थीम कितें आसा ताजो मेन पोयट्रीचेर आसा कांय कथा बी अशें म्हणजे एकादो लेखकाचेरूच आसा काय कविचेर कितें कशे काय आसा

अच्छा आं हां हां तशें जाल्यार हांव तुमकां सजेस्ट करतां की गोंयचो बाकीबाब बोरकार जे आसा तांचेर खूब बरीं बरीं बूका आसा आमचे कडेन आनी गोंयचें ते ही न्हय स्पेशल नांव तांचे तुमकां बरोवपाकूय बरें जातलें आमचो एक फेमस फामाद असो कवी गोंयचो कवी आनी सगळ्यां जगान नांव कमयल्ले आसा ते्न्ना ताजे तुमकां हे करपाक खूब बरें जातलें अशें म्हाका दिसतां ताची बरी बरी बूकां आसा आमचे कडेन सामकी पयलीं पसून ते आतां पर्यंतची आसा तुकां जी जांय ती मेळोवं शकता इवन तांचे चारीत्र हे चरित्राचेर कितें हे आसा चरित्राचरे चार आदारीत अशी बूकां आसात बरें लिटरेचर आसा तुमी येवन पळोवं शकता जाय ती स्पेसिफीक अशी जाय जाल्यार तुका नांवांय हे करतां हांव अ रुणझूण रुणझूण म्हण तांचे हे एक आसा पावसाचेर हाजेर आशिल्ली म्हाजा गांव ताचेर तांणी बरयल्ली स्पेशली अशी कवीता आसा व्हडली अयल तिरावर पयल तिरावर हे एक तांचे बरे अवदुंबर हे एक बऱ्या पैकी आसा तुमी ताजेर हे करुं शकता बरोवं शकता तांचे थोडे लिटरेचर कोंकणीन आसा पूण चडशें तांचे मराठीनूच आसा मराठी तांणी कवीता केल्यो त्यो चडश्यो मराठीनूच आसा आनी बऱ्या पैकी आसात निर्सग कवी आनी एक बालकवी अशे दोनी हाजेर तांचे हे वता एक स्पेसिफिक निर्सग कवीचेर गोंयचे निर्सग हाजेर तांचे खास आसा स्पेशल हे केल्ले पूण ल्हान धाकट्या भुरग्यांचेरय तांणे बरीच बूकां बरयल्ली आसा

आं चलता चलता आं ओके ओके ओके बाय